आङो गिबिसिन ओंखाम ओंख्रि संनाय सोलोंदोंमोन होमबा आङो जेब्ला आङो क्लास सेभेन ओइटमोन होमबानि समाव माने आङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सोलोंजेन्दोंमोन आरो आंनि जोनोमगिरि आइनिफ्राय इनिफोरायो आंखौ आइआ फोरोंदोंमोन दि माइरंदों आमफ्राय दैदों दैदों सोनानै जमा सोनानै अदाबाव बेखौ जान्नानै अरखौ जरायनानै होयोबोला बेयो मोजाङै ओंखामा मोनो होनो होन्नानै आंखौ आंनि जोनोमगिरि आइआ फोरोंन्दोंमोन आरोना बेनिफ्राय बिदिनो आङो आंनि जोनोमगिरि आइआ जेरै बायदि फोरोंदों आं बेफोरबायदिनो मा होन्ना बुङो संबायबो ओमफ्रायो बेफोरबायदिनो मोजाङै ओंखामा मोनबायबो बेनिफोरायो बिदिनो जेरै ओमफ्रायो आरो गोरान बुस्थु एवनाय ओं जेरै आलु माना मुनि दिंखिया बायदिसिना बुस्थुखौ जोङो जेनेबा गोरान एवनानै जायो नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि गोरान एवनायखौ आं सोलोंदोंमोन आरो जिथिया आङो सेभेन ओइट फरायजेन्दोंमोन होमबानि समावनो आङो ओंखाम संनाय ओमफ्रायो गोरान बुस्थु एवनायखौ आंखौ आंनि जेनाखि आइआ फोरोंजेन्दोंमोन आरो बेनिफ्रायो बेयाव आं दा आलुफोरखौ बोरै एवनांगौ आंनि जेनाखि आइआ आंखौ आलु एवनायखौ फास्ट टाइम ओंखामा ओंखामखौ सोलोंखांनायनि उनाव जेब्ला ओंखामखौ संनो रोंबाय होमबानि समाव नेक्स्ट सेकेन्ड टाइमआव आंखौ आंनि जोनोमगिरि आइआ आलु एवनायखौ फोरोंबाय आरोना आलुफोरखौ दा जेरै हानानै मोजां थावाव हानानै बेयाव संख्रि फालौ होना मोजां एवनांगौ बेखौ फोरोंबाय ओमफाय आं रोंबायबो आमफ्रायो जिथिया आं नाइन आं क्लास नाइन टेनाव फरायदोंमोन अब्ला मा होनना बुंगोन बेखौ दालि ओंख्रिं संनाय आमफाय सयाबिन आलु संनाय आलु ना संनाय बेफोरखौ आङो सोलोंदोंमोन आरो आंनि जोनोमगिरि आइनिफ्राय एनिफोरायो बेफोरखौ सोलोंबाय रोंबायबो बेनिफ्राय आं जेथिया क्लास टेन क्लास टेनाव माने आङो जे क्लास टेनावनो हाबा जादों नालाय आमफ्राय बेयाव माने जेबो जेबो रोङामोन जेरै खारै ओंख्रै संनाय ओमफ्राय बेदर बायदिसिना संनाय ओरैनो जेनेबा आलु अमा बेफोरखौ संनाय फोरखौ आं रोङोमोन नाथाय खार खारै ओंख्रै अनला ओंख्रै सबाइ दाउ बैफोरखौ संनायफोरखौ रोङामोन आरोना बिनिफ्रायो आंनि बिखुनजो आइआ आंखौ फास्टआवनो फोरोदोंमोन मैथां ओंख्रि संनाय मैथा ना संनाय मैथा नाखौ आङो आंनि बिखुनजो आइआ जेन'बा मैथाखौ सिगांग्रो माबादों मा होन्ना बुंगोन बेखौ खारैदों खारैदों मोजां फोमोनना लाग्रोनानै नाखौ मोजां एवना लानानै बेयाव माने मैथा ओंख्रियाव होनांगौ आरो आमफाय संख्रै संख्रै होनांगौ आमफ्राय संख्रि होयो आमफ्रायो खारै होनाय जायो आमफ्राय आरो बेयाव नोङो फालौ होनोबाबो होजायो फालौ होआबाबो जायो आरो बिनिफ्रायो बेखौ रोंबाय एनिफ्राय आरो फोरोंबाय सबाइजों साम' संनाय बे सबाइदों साम' संनायखौबो साम आं आं दा जेरै सङो आं बेखौ बुंगोन साम'खौ आङो मोजाङै मोजांहाय बेयाव थाव होग्रोनानै पियास पियास पियासखौ एवनानै माबाखौ साम'खौ एवो आरोना साम'खौ मोजां एवनानै मा होन्ना बुंगोन बेखौ जिथिया साम'आ मोनसे फ्रेफ्रे फ्राफ्रा आवास जायोना बेफोरबायदि आवास जाबोला माने सोदोब फैयोबाथाय आङो बेखौ जाबाय होन्नानै मिथियो आरोना बिनिफ्राय बेयावहाय माने माबा आरोना मा होन्ना बुंगोन सबाइखौ होयो सबाइखौ होनानै बेखौ मोजां एरनानै खारै खारैखौ खारै होनानै एनिफ्राय आं बेयाव संख्रे संख्रै आमफ्राय फालौ हाइजें बायदिसिना देनायखौ आं बेयाव होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होयो गोदौ होनानै सबाइआबो गिलिगोन आमफ्राय मोजां मोनबाथाय बेखौ खांनो जायो आरो बेनिफ्राय सबाइजों साम'जों संनाया बे जोबलायबाय आमफ्राय आरो जेरै दा औवा मेवाइ औवा मेवाइ संनायखौबो आंनि बिखुनजोआनो आंखौ फोरोंदों आरो ओमफ्रायो बे औवा मेवाइ संनायखौबो आङो सि गिबियाव रोङामोन आरो ओमफ्राय बिखौ आंखौ बिखुनजोनियाव आङो सोंबाय माबोरै संगोन बेखौ अन्नानै बेखौ आङो बिखुनजोआ आंखौ बेखौ माबोरै संनांगौ आंखौ फोरोंबाय बे औवा मेवाइखौ मोजाङै खारै होनानै फोमोन्नानै लाग्रोनांगौ आरोना आमफाय बेखौ लाग्रोनानै औवा मेवाइआ मोन जिथिया खारै नांनानै रुइगोन्ना रुइनाय समाव माने बेयाव दै होनानै अनलाखौ होनांगौ होन्नानै फोरोंबाय आरो ओमफ्राय आं बिखुनजोआ जेरै फोरोंनाय बिफोरबायदिनो सोलोंबाय संबाय फै औवा मेवाइ अनला अनलाखौ बेयाव जेनेबा जिथिया दै होनानै गोदौमा अनलाखौ होनांगौ होनामबाय जिथिया बेयाव नाफोर दङबा नाफोर खम बेदरफोर दङबा मोजाङै सेरनानै बेयाव होजायो आरोना होनांगौ बिदिनो फोरोंबाय जेरै फोरोंबाय जेरै माबाबाय बेफोरबायदि सोलोंबाय रोंबायबो संनो ओमफ्रायो मा होन्ना बुगोन बेखौ दा खोमा खोमा बिबार खोमा बिबारफोर संनायखौबो बिदिनो रोङामोन आरो आङो ओमफ्राय बेखौबो आंनि बिखुनजो आइआनो आंखौ फोरोंदों खोमा बिबार अनला संनाय ओमफ्राय दाउदों खोमा बिबार अनलाखौ माबोरै सङो माबोरै सङो बेखौबो आंनि बिखुनजो आइआनो फोरोंदों आरो फासआवनो बेदरखौ मोजांहै एवना दाउनों दाउजों खोमा बिबार अनला संनोबाथ' अनला नांलायबाय अन गुन्दै आमफ्राय खोमा बिबार बेनिफ्राय दाउ बेदर दाउ बेदरखौ दा मा होन्ना बुंगोन बेखौ दाउ बेदरखौ पियास फालौ थाव होनानै मोजांहै बेदरखौ सेरना लांनानै बेयाव हालदै संख्रै होना मोजाङै एवना लाग्रो लाग्रोयो आरोना ओमफ्रायो खोमा बिबारखौबो बिदिनो खारै होनानै मोजांहै एवनानै लाग्रोनानै बेयाव बे खारैआ नांबाला रुइबोला बेयाव दै होनांगौ दै होनानै जिथिया बे गोदौगोन गोदौबाथाय मा होन्ना बुंगोन बेखौ अनलाखौ होनांगौ ओमफ्राय बेयाव बेदरखौबो होनांगौ आरोना ओमफाय बेयावनो बिदिनो मोनो ओमफ्राय बेखिनियानोसै आंनि रों सोलोंनाया आरोना आं बिखुनजो आइनिफ्राय आरो गिबिसिन आंनि बिमानिफ्राय सोलोंदों होनबाथ' आङो ओंखाम ओमफ्राय गोरान बुस्थु एवनाय दालि बेफोरखौ सोलोंदोंमोन आरो